जेके ॿाहिरि देश मां माण्हू ईंदा आहिनि जंहिंखे सयाहु चयो वेंदो आहे त उहे जॾहिं महाराष्ट्र में सिहायतु करणु ईंदा आहिनि तॾहिं उहे क्रॉफड मार्केट में घुमणु वेंदा आहिनि जिते सभु मुकामी शयूं मिलंदियूं आहिनि उन्हनि खे हितां जो खाधो खाई ॾिसणु खपे जीअं त वड़ा पाव ऐं पाव भाॼी उन्हनि खे हितां जे महाराष्ट्रनि होटलनि में मानी खाइणु खपे पूरन पोली ऐं ॿियो पोहा त ज़रूरु खाइणु खपे उहे हितां जा फूड फेस्टिवल बि अटैंड करे सघंदा आहिनि फूड फेस्टिवल जीअं त मुंबई फूड फेस्टिवल थी वियो या चेंबूर फूड फेस्टिवल थी वियो इनमें वे भाग वठी सघंदा आहिनि उते उन्हनि खे तरह तरह जा खाधा खाइण मिलंदा